हम तऽ घुमैलए तीन चारि जगह बहुत बहुत दूर गेल छी एना जेनाकि एहिबेर बाबाधाम गेलहुँ देवघर ओतुका भाषा तऽ हमरा बहुत समझिमे जेना हमसब मैथिली नॉर्मल बाजै छी ओनाहि ओतहु यानि बोलचालके भाषा छलै जेकि हमरा आओरके कोनो दिक्कत नहि भेल लेकिन डाकबमसँ छलहुँ तऽ पैदलमे चल पैदल चललासँ यानि आदमी रास्तामे सेवो खूब करै छै डाकबममे जेबै तऽ डाकबम ई सेवा करै छै कि अहाँके भरि रस्ता किछु नहि किछु सेवा अहाँके हमेशा रस्तामे अहाँके करैत रहै छै आओर बाबाधाम पहुँचलाके बाद डाकबमवलाके अलग एगो सुविधा छै जेकि अलग सुविधा ई छै जे कामरु लऽ कऽ गेलै हुनका आगेसँ लाइन लगाकऽ जाएके पड़ै छै आओर जे डाकबमसँ गेल छै ओकरा निचाँसँ यानि अरघासँ जल चढ़ैके बेबस्था छ्लै एहि दुआरे कियाकि सावनके समयमे हमेशा भीड़ रहै छै आओर भीड़के कारण एक्केबेरमे ओतेक आदमी नहि अन्दर जा सकै छै ओहि लऽ कऽ ओतऽ लेकिन बाबाधामके पेड़ा बड़ी मस्त छै एतेक मस्त अइ तकर कोनो जवाब नहि नामी छै बाबा देवघरके पेड़ा आओर देवघरमे घुमू ओहोमे बहुत मोन लागल जेकि पहिले बिहारेमे पड़ै छलै एखन झारखण्डमे पड़ै छै आओर ओतऽसँ जेना तेना हमसब मस्तीमे अएलहुँ जे अपन खानापिना खाकऽ हर चीज अपन ओतऽ केलिए भगवानके एक दिनके बदला दुइ दिन पूजा भेल हमरा आओरके कियाकि जाहिदिना गेलहुँ ओहिदिना रुकि गेलहुँ ओहिके अगिला दिन पूजा पाठ कऽ कऽ फेर ओतऽसँ तऽ एकबेर हमसब नेपाल सेहो गेल छलहुँ नेपाल गेलहुँ अहाँके जनकपुर जनकपुरमे ओतऽ सीता माताके राम भगवानके दर्शन भेल सब आदमी दसगो दोस्त गेल रहौँ मिलिकऽ अपन स्कॉर्पिओ बुक कऽ कऽ ओहिमे सब आदमी अपन एन्जॉइ अपन मस्ती केलक मस्ती करैत सब अपन भगवानके दर्शन केलक पट खुलैत सब आदमी अपन एम्हर ओम्हर पिक्चर खिचाबैमे व्यस्त रहै आओर ओतऽ किछु नेपाली भाषा जे आएल छलै ओ हमरा आओरके समझिमे नहि आएल आओर ओसब यानि इण्डियन पइसाके एतेक महत्व देने छै जे नेपाली पइसासँ ज्यादा इण्डियन पइसाके महत्व छै हमसब गेल छलहुँ होटलमे खाइलए होटलमे खेलहुँ तऽ इण्डियन करेन्सीके एतेक महत्व छै तकर कोनो जवाब नहि नेपाली करेन्सी हमसब किछु सामान लेने छलिए तऽ ओतऽ चेन्ज भऽ गेल छलै चेन्ज भेलाके बाद एगो लड़काके कहलिए इण्डियन करेन्सी लीजिएगा या नेपाली करेन्सी लेकिन ओकरा आओरके बात तऽ नहि समझिमे आबै छलै हिन्दीमे बात करै छलहुँ तऽ हम जहाँ तक कि समझिमे हुनको आबै छलै हमरो आओरके आबै छलै ओ से सीधा कहै छलै कि हमको इण्डियन करेन्सी चाहिए ताहिमे सब आदमीके बड़ मस्त लगलै जे भाइ इण्डियन पइसाके एतेक महत्व छै जे इण्डियाके पइसाके बहुत महत्व ओतऽ देल जाइ छै नेपालमे आओर सब आदमी ओतऽसँ घुमैत फिरैत राति भोरके अएलहुँ कियाकि थर्टी फर्स्ट मनबैलए गेल छलहुँ ओतऽ घुमिफिरिकऽ सब आदमी एकदम एन्जॉइ करैत रस्तामे ओहिके बाद एकबेर दिल्ली सेहो गेल छलहुँ दिल्ली गेलहुँ तऽ ओतऽ यानि बहुत मस्त लागल दिल्लीमे सब हिन्दी बाजै छलै ओतुका भाषा कनि समझिमे कनि कि बहुत बढ़िआँजकाँ समझिमे आबै छलै हमरा आओरके ओतऽ गेलिए दस दिन रहलिए दस दिनमे सब मार्केट घुमिफिरिकऽ एकदम ओतऽ घुमैफिरैलए गेलहुँ ट्रेनमे रस्तामे घुमिफिरिकऽ एन्जॉइ करैत हमसब आबि गेलहुँ ओतऽ गेलाके बाद हमरा बहुत नीक लागल आओर घुमैत फिरैत एकदम दस दिनके बाद हमहूँ फेर गाम आबि गेलहुँ गाम अएलाके बाद फेर एकबेर गेलहुँ बङ्ग बङ्गाल अपन घुमैफिरैलए लेकिन ओतुका भाषा समझेमे नहि आबै छलै अजीब ओतऽ भाषा छलै बङ्गालके बङ्गालके जे भाषा रहै ओ हमरा समझिमे बहुत टफ लागल ओतुका भाषाके एतेक कठिन छलै जे बहुत जगह बहुत दोकानदार समझै नहि हिन्दी ओतऽ अगर कोनो समान खरिदैके हुअए तऽ एतेक दिक्कत भऽ गेल ओतऽ तऽ ओना हम ज्यादा दिन नहि रहलहुँ दुइ दिनकेलिए गेल छलहुँ एगो ओतऽ एगो पर्व होइ छै ओहि पर्वमे देखिके वापस आबि गेलहुँ हमसब ओहिके बाद एकबेर घुमैलए मिथिला हाट गेलहुँ मिथिला हाटमे एतेक भीड़ छलै एतेक भीड़ छलै ओकर कोनो जवाब नहि छै मिथिला हाट हालाँकि बिहारके दरभङ्गा जिलाकेमे पड़ैए दरभङ्गा जिलामे अररिया सङ्ग्रामके पास मिथिला हाट छै मिथिला हाटमे एतेक मस्त पार्किङ्ग छै जेकि मिथिलाके हर चीज मिथिलाके खाना हर चीज मिथिलाके पेन्टिङ्ग हर तरहके चीज अहाँके ओतऽ एवलेबल छै मिथिलाके मिथिला हाटमे जेनाकि अहाँके मड़ुआ रोटी माछ मखान खीर पान ईसब सब अहाँके मिलि जाएत मिथिला हाट एहन सुन्दर एखन छै एखुनका समयके घुमैके सबसँ बेहतर जगह छै दरभङ्गा जिलाके मिथिला हाट जेकि अहाँके ओतऽ तरह तरहके मिथिलामे जे साग खाएल जाइ छै तरह तरहके मड़ुआ माँछ मखानके खीर ई सब यानि अहाँके हर चीज एवलेबल ओतऽ भऽ जाएत